हॅलो म्हजें नांव यश तळावलीकर पयर हावें एमॅजोनार ऑर्डर घाल्ली दोन काळे बूट ते आनंद अपार्टमेंटस कुचेले म्हापसा गोंयांत येवपाचे आसले पूण कांय कारणाक लागून म्हजो पत्तो म्हाका बदलपाचो आसा आमी शिफ्ट जाल्ली आसा म्हजो नवो पत्तो सपना अपार्टमेंट्स मडगांव हांगा आसा तुमचे कडेन मागतां तुमी म्हजें पार्सल म्हापशां धाडच्या जाग्यार मडगांव धाडचें सॉरी फॉर द इनकनविनियन्स तुमचे कडेन मागणे करतां सारकें म्हजें पार्सल धाडून दिवचें उरिल्लो पत्तो हांव तुमकां वॉट्सएपार धाडून दितां